आङो जुन दाननि द' खालाराव क'क्राझाराव थांनो सानदोंमोन दा बासा गसाइगावनिफ्राय दत'मासिम थाङो ना नै ससेनिफ्राय आरोबाव क'क्राझारसिम गाखोनाय मोनो ना डाइरेक्ट बास मोनो